नमस्ते दीदी अरे आप डांस बहुत अच्छा कर लेती हैं मुझे सुना है हाँ मुझे डांस करना है हाँ ठीक है वाह हाँ तो कहाँ पर सीखी हैं आपने

अच्छा अयोध्या में वो तब कैसे कैसे सीखी थी हाँ

तो कितना दिन सीखी थी अच्छा तो अच्छा सिखाती थी अच्छा वो तो पहले बात व्यवहार बनाबे पड़त है बोले ई सब ठीक करे पड़त है अच्छा तो मुझे भी सीखना है कैसे सीखाबे कितना पैसा लोगे अच्छा उतना तो हम पैसा नहीं दे पाएंगे बहुत ज़्यादा पैसा माँग रही है आप हाँ और क्या कुछ कम कर दीजिए मैंने भी सीख लिया वो तो ठीक है तो फिर बताओ कि कहिआ सीखे उखे बात भाई पैसा वैसा के व्यवस्था ना ना जब पैसा वैसा के व्यवस्था होई जाइ तब करब हाँ तब आप के लगे फोन उन करब बताब कि हाँ हम सीखयबै हाँ लेकिन अच्छे से सिखाना पैसा भी ले लोगी सी सिखाने भी नहीं अच्छा तो बात सही है आपकी हाँ बिना पैसा के कौनों चीज होवत है ओ उ त तो फिर बताब लगेन अबहे तो बिना पैसा के कर दीजिए

आपके डांस उंस डांस देखब तब देखब तब पसंद आए तब हमहु सीखब

तो ठीक बा फिर अब नमस्ते जी